گاؤں میں بجلی بہت کٹتی ہے جیسے کہ رات میں سونے ٹائم بہت پریشانی ہوتی ہے پڑھائی کرنے کے ٹائم بہت پریشانی ہوتی ہے اکثر بچہ جب کسی چیز کا تیاری کرتے رہتے ہیں اور رات میں لائن کٹ جاتی ہے تب بہت ساری پریشانی ہوتی ہے پڑھائی کرنے میں سونے میں کھانا بنانے میں مطلب کہ ہر ایک چیز میں بجلی بہت ضروری ہے اور گاؤں میں اکثر انویٹر نہیں ہوتا ہے اے سی نہیں ہوتی ہے بہت ساری ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں پڑھائی کرنے میں تو اکثر بہت ساری پرابلمیں جھیلنی پڑتی ہے جیسے یہ پڑھائی کر رہے ہیں ایک اور لائن کٹ گئی کچھ ضروری ہوم ورک تھی اسے پورا نہیں کر پائے صبح میں اس کے لیے ڈانٹ سنیں اور بجلی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے ہم لوگ بجلی کے بنا کچھ بھی نہیں ہیں گاؤں میں تو اس کی بہت ساری پریشانیاں ہیں بہت ساری دقت ہیں لائن کٹ جاتے ہیں دن میں تو رات میں تو پڑھائی کرنے ٹائم کھانے ٹائم سونے ٹائم بہت ساری باتیں ہیں اور اس کے بہت ساری مسئلہ ہیں جیسے کہ نہانے ٹائم نہانے ٹائم لائن کٹ گیا تو پا لائن کٹ گیا اور پانی نہیں ہے تو بیٹھے رہو ایسے ہی جیسے پڑھنے کے ٹائم اگر ہم لوگ کچھ یادیں کر رہے ہیں لائن چلے گئے تو وہ یاد نہیں کر پائے یا کچھ پڑھائی کر رہے ہیں قرآن شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور لائن چلے گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے پھر کوئی مہمان آنے والے ہیں ہم لوگ کو کھانا بنانا ہے لائن کٹ گئی تو تو پریشانی ہوتی ہے پھر ہم لوگ سونے سونے جاتے ہیں لائن کٹ گئے تو پریشانی ہوتی ہے